हून अ'ऊं तुसें गी अपनी पंज कट्रियें दे नाऽ सनान्नी आं जेह्ड़ी वलर्ड दे बिच न पैह्ली जेह्ड़ी कंट्री ऐ ओह् ऐ मेरी अपनी ऐ इंडिया कंट्री दूई जेह्ड़ी कंट्री ऐ ओह् ऐ पाकिस्तान पड़ोसी देश इंडिया दा ते त्रीऽ जेह्ड़ी कंट्री ऐ ओह् बी पड़ोसी देश ऐ ओह् ऐ अफगानिस्तान ते चौथी जेह्ड़ी कंट्री ऐ ओह् ऐ नेपाल ओह्बी पड़ोसी देश ऐ ते पञमीं जेह्ड़ी कंट्री ऐ ओह् ऐ अमरीका